मां थी सघे त एतरी घटि यात्रा कंदो आहियां चालीह साल नौकिरी कई पर कॾहिं ब किथे घुमण जी इच्छा न थी जॾहिं रिटायर थियसि त ॿ साल थियो उहो बि कंहिंजे करे ॿारनि जे करे ॿारनि चयो असांखे ख़ाली घुमाए अचो मां जिते वेंदो आहियां त को न को दोस्तार हूंदो आहे ऐं हुते अहिड़े हंधि वेंदा आहियूं जिते साईं लीलाशाह जी कुटिया हूंदी आहे ऐं हुते सत्संग थींदो आहे ऐं हुननि ऐं असांखे असांखे बि मज़ो ईंदो आहे ऐं हुननि खे बि उनमां असां कुझु सिखंदा आहियूं इहो कोन कि घुमण आहियां आयूं सिखणु आहियां आयूं छा त असांजो जेको आहे स्थानु हुते माण्हू कीअं त अची शेवा कनि कीअं ता कमु कनि इहो पोइ ॾिसण खां पोइ ऐं ईंअ थींदो आहे त असां वियासीं त साम्हूं वारे खे इहो ईअं थियो कि ही त जेके माण्हू आया असांजे कम जा आहियां ऐं न की असांखे हैरान करणु आहियां घुमण वञिणो आहे त म पाण खे ईअं न खपे त भई ॿिए केॾे घुमण वञूं या ईअं न ऐं जें मक़्सद सां आहिया आयूं उहो मक़्सद पूरो थियणु खपे भविष्य में पाण कॾहिं बि अचूं त जेको स्थानु आहे उते जेके ऐं उते अरेजमेंट कनि था उते जेको बंदोबस्तु कन था उन्हनि खे लॻे त हिननि माण्हुनि खे असां कॾहिं बि अचनि त ॾियण लाि तयार आहियूं हुजे त भई घुमणु वञूं था त मस्ती करे या कहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे अहिड़ियू न करणु खपनि या पंहिंजे कम सां वञो थ उहो कमु पूरो करे अचो कहिड़ो ब हुजे त ॿियनि खे ब सिखिया अची ॾियो त तव्हां जेको विया हुओ उहो तव्हांजो सफ़िलो थियो ऐं ॿियन खे तां हुननि में आनंद आहियो ऐं भविष्य में कॾहिं वञूं त पहिरें ई वीचार करे पोइ वञिजो त कंहिंखे पाण हैरान न कयो